असांजो अहम इम्तिहान पढ़ाई जो आहे और चारि पंज दोस्त वेठा आहियूं और अचानक मुहले में लाइट वई हली आहे और कल्ह अहम इम्तिहानु आहे इलाही इम्तिहान जो इन इंतिज़ारु आहे लाइफ लाइफ जो सुवालु आहे और इहा ई वेनती आहे की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सां की जल्दी माण्हुनि खे भेजे करे लाइट्स जेको आ सही कराइनि ताकी असां जेको आहे सुभाणे इम्तिहानु ॾेई सघूं